आं चायनिस फुदखौ बांसिन जानो मोजां मोनो आमफ्राय बेखौ बङाइगाव हिमालय हटेलावसो मोनो बेनिखायनो आं अर्डार खालामनो आरो जाहैनो बानाय मोनो मानो होन्नानै बुङोब्ला हिमालय हटेला जोंनिफ्राय बिराथ गोजान जायो बिखायनो अर्डार खालामनायावबो लेट सौफैयो आरो थांना जाहैनोबो गोबाव सम लायो बेनिखायनो बेयावहाय हिमालय हटेलावहाय थांना जाहैनो आरो अर्डार खालामनोबो बानाय मोनो आरो नाथाय दा जोंनि बेंथल आवजार केफे आवजार होन्नाय रेस्ट'रेन्ट गोदान फैबाय बावयैसो सिगां दा बेयावनो गोबां रोखोमनि चायनिस फुद मोनो मोनो बेनिफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं अक्ट'पास आमफ्राय नाथुरखौ बांसिन जानो मोजां मोनो बेनिखायनो आं दा बे रेस्ट'रेन्टनिफ्राय अर्डार खालायनो खालायनो दामखौ दामखौबो बिराथ गोसा गोसा फ्लेट मोनसेयावनो बाजौ रां लायो आरो बेयावनि केफे आवजाराव हाय लाबोनाय बे रेस्ट'रेन्टाव हाय बावहाय माने गोबां माने मोजां मोजां सङो आरो गोथाव गोथाव जायो आरो दामाबो बिराथ गोबां गोबां लायो आरो बेयावहाय मोजां मोजां मोजां जाग्रा जिनिसफोरबो मोनो बेयावनि मालिक आदायाबो बिराथ मोजां माने जोंखौ रेसफ्नद होयो जेब्ला जों अर्डार खालामो अब्लानो बियो मोजां बुंहरनानै हाय जोंनो थाबैनो अर्डार खालामनायखौ होफैयो आरो जोबोद गोथाव गोथावबो बानायो